ایک مرتبہ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور با میں ونڈو سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا با باہر زور سے بارش ہو رہی تھی میں باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور آگے یہ دیکھا میں نے کہ ایک گھوڑا وہاں پر گھاس چر رہا تھا اور غیر متوقع بات مجھے یہ پیش آئی کہ ایک بجلی آسمان سے سیدھا گھوڑے پر گرتی ہے اور وہ گھوڑا وہیں پر ختم ہو جاتا ہے اس چیز کو کیچ کرنے کے لئے ہمارے پاس بہت سارے ٹیکنیکس ہے جیسا کہ اگر ہم کوئی فوٹو لے رہے ہیں کسی بھی سڈن طور پر تو وہ فوٹو بلر نہیں ہو رہی اور بہت کلیئر آ رہی ہے اور جیسا کہ ہم سفر کرتے وقت ویڈیو بھی لیتے ہیں تو اسی دوران یہ کچھ چیزیں کیچ بھی ہو جاتی ہیں